सरासनस्रायै जों हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जों हाथाय बाजारखौनो मिथियो बे हाथाय बाजाराव थांनायनि बायदिसिना सुबिदाफोरा जों गोदोनि दिनाव नुनो मोनामोन जोङो गावनि आथिंजोंनो थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन गोजान गोजान गैयाब्लाबो पास किल'मिटार बा बानिफ्राय द' किल'मिटारसिम थाबायनानैसो थांनानैसो जों हान्था मेला जाहैयोमोन बेबो मोनसे दावबायनायनि मोनसे आयदायानो

दायो जोंनि गामिनिफ्राय हान्था मेलायाव थाङोब्ला बे बानिफ्राय द' किल'मिटार थाबायनानैसो जों बे हान्था मेलाखौ खुंनो हायो मंगलबारै बे हान्था मेलानि बाजार हाथायाव बाजार जायो बेयाव थांनांगौब्ला जों फुङावनो जायै लोङै न'निफ्राय खमसे खम नौथायावसो ओंखारनानै थांनाय जायोमोन बेफोरो मोनसे जोबोद मख'जाथाव जिउनि मोनसे दावबायनायनि मोनसे गोजोनथाव एजेन्डा बायदि गोसोखां एजेन्डा बायदि जानानै थाबाय सिगाङो हान्था मेलायाव थांनोब्ला हाथाय बाजाराव थाङोब्ला गारि गैयामोन मथर गारिखौ मोनामोन मथर गारि गैयिनि थाखाय जों थाबायनानै थांनांगौ जायोमोन नङाब्लाबो साइखेलजोंबो जों थांनो हायोमोन नाथाय बयनोबो साइखेल थाजोबामोन गोदोनि दिनाव ओंखायनो थाबायनानैनो जों हाथाय बाजार हान्था मेला थांनो हायोमोन बेफोरबायदि माखासे हान्था मेलायाव थाबायनानै थांनाय गोदोनि थाबायनानै थांनाय खाबुफोरा दा बेफोर गोमालांनो हमबाय बेफोरो दायो जोङो इ रिक्सा बा अट' मथर टेम्प' बास बाइ साइकेल मथर साइकेलफोरजों जों दायो थांनो हायो माने साननानै नायोब्ला गोदोनि दावबायनायनि खाबु आरो दा समनि दावबायनायनि खाबुजों रुजुनानै नायोब्ला जोबोद फाराग नुनो मोनो बे फारागथिया समनि जा लोगोसे जा सोलायबोबाय सोलायनायजों लानानै आथिखालाव बेफोर गासैबो निरमल बा गोरलै जानानै फैबाय